ہلو جی جی جی میں ڈاکٹر وجیہہ بات کر رہی ہوں آپ کون جی بتائیے ایں کیا جی جی جی تو آپ نے دوائی لی تھی یا آپ نے دوائی لی تھی اچھا اچھا تو آپ ایک کام کر یے اپنے ڈائٹ میں جو ہے وہ آپ پھلوں کا استعمال زیادہ کریے سبزیاں وغیرہ ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریے آپ جس سے آپ کی باڈی جو ہے ہائڈریٹ رہے ناریل پانی کا استعمال کریے جوسس کا استعمال کریے جوسس میں جو ہے وہ آپ کوشش کریے کہ آپ خالی فروٹ کھائیں ان کا جوس نکال کر نہ پئیں اور اور جن چیزوں میں فائبر ہوتا ہے وہ چیزوں کا زیادہ استعمال کریے آپ اور اگر آپ کو آگے کوئی دقت ہو تو آپ مجھ میری کلینک پر وزٹ کر سکتی ہیں ہاں ہاں کیوںکہ صرف آپ کو ویکنس ہو رہی ہے نہ اور فیور وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو ہاں ہاں ہاں تو آپ بس اسی اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھیے اور کیا کہتے ہیں فوڈس کا استعمال زیادہ کریے اور روز ایک ناریل پانی ضرور پیجیے ہاں ہاں ہاں آپ میری کلینک پر وزٹ کر لیجیے گا پھر اگر آپ کو دوبارہ فیور ہوا تو آپ کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے ویسے میرے نزدیک ہوگا نہیں آپ کو دوبارہ آپ یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھیے گا تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ